میں فزیکل کتابیں اور الیکٹرانک کتابیں ان دونوں میں سے فزیکل کتاب کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کیونکہ اس میں مجھے زیادہ اچھی مطلب پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے پرھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ ان چیزوں کو ہم ہمیں آپ میں مطلب کوئی چیز ہم نے پہلے پڑھی اور اس چیز کو مطلب پھر بعد میں اس چیز کے بارے میں کوئی چیز آئے تو ذہن پہ بات آتی ہے تو ہم فوراً اس کو پلٹ کے دیکھ سکتے ہیں لیکن الیکٹرک ورژن میں ورژن میں ایسا نہیں ہے ہم ایسا نہیں جلدی سے نہیں کر سکتے ہیں مطلب اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور اس میں مطلب آپ چیزوں کو جلدی سے ہائی لائٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی آپ کو دوسرے دوسرے طریقے اپنانے پڑتے ہیں ڈائریکٹلی ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہیں اور لیکن ہم جب فزیکل کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ سے ہی ہائی لائٹ سے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے مجھے مطلب فزیکل کتابیں کو میں زیادہ ترجیح دوں گا اور ہاں ہاں ہم نے ایک آڈیو بکس سنی ہے